हा मां अहिड़नि माण्हुनि खे सुञाणंदी आहियां जेके रांदियुनि खे ई पंहिंजो पेशो मञींदा आहिनि हिकु त असां मूंसां गॾ ई जेके नौकिरी कंदा आहिनि उन्हनि जो पुटु आहे जेको नंढे हूंदे खां ई टेबल टैनिस कंदो हुओ ऐं अॼु उहो अमेरिका में टेबल टैनिस जो कोच आहे तमामु नंढी उमिरि जो आहे पर हाणे खां ई उहो हुन प्रोफेशन में आहे ऐं ॿियां बि केतिरा ई जेके नैशनल ऐं इंटरनैशनल लेवल ते भाग वठंदा आहिनि टूर्नामेंट्स में ऐं जितंदा आहिनि त उहे रांदियुनि खे ई पंहिंजो पेशो बढ़ाईंदा आहिनि ईअं त का नईं ॻाल्हि कोन्हे ऐं इहो बि बिल्कुलु सही आहे त जेके शागीर्द आहिनि उहे स्कूल जे वक़्त खां ई रांदियुनि में भाग वठंदा आहिनि जीअं असां बि हूंदासीं पंहिंजी नंढी उमिरि में स्कूल जे टाइम में कॾहिं खां ई असां रांदियुनि में भाग वठंदा आहियूं त घणाई ॿार जंहिंखें रांदियुनि जो शौक़ु आहे जंहिंखें न बि हुजे स्कूल में त सभेई ॿार रांदियुनि में भाग वठंदा आहिनि पोइ अॻिते हली उहे पंहिंजी एरिया सिलैक्ट कंदा आहिनि जंहिंखें रांदियुनि में तव्हांजो प्रोफेशन रांदियुनि खे ई पंहिंजो पेशो बढ़ाइणो हूंदो आहे उहे अॻिते वधंदा आहिनि ऐं बाक़ी उन्हनि खे हॉबी या साइड एक्टिविटी करे हलाईंदा आहिनि